अच्छा बड़े बड़े दिन होई जंदे बरखा निं होंदी ते बौह्त बुरा हाल होई जंदा जमीन सुक्की जंदी लोक बमार लगी पौंदे होन पक्षी मरन लगी पौंदे जानवरें पानी निं थ्होंदा पीने ई ना कोई सब्ज़ी लगदी ना कुछ ना कोई फसल लगदी सुक्क म सुक्का पेई जंदा पूरा इ'यां बुरा हाल होई जंदा ते केईं बारी भचाल औंदे न ते बड़ा डर जेह् लगदा कि पता निं केह् लगी पेआ होना खड़ौते दा होऐ बंदा ढेही जंदा बड़े नकसान होंदे घरै दे बूह्टे ढेही जंदे लोकें दे घर ढेही जंदे बौह्त जादा नकसान होंदा ऐ गड्डियें गी नकसान होंदा गड्डियां झनकोई जंदियां गड्डियें दे ऐक्सीडेंट होई होंदे ज़मीन उलट पुलट होई जंदी कुछ समझ निं लगदा केह् होआ दा केह् नेईं बड़ा भारी नकसान होंदा ऐ